पहिरें टाइम ते जेका असांजा शास्त्रीय संगीत जा जेका भॼन चइजनि गाना चवंदनि या कुझु बि मतिलबु सम्झो पहिरीं जेको मतिलबु संगीत जेको हूंदो हो हुन संगीत जो रसु ऐं अॼुकल्ह जा जेका संगीत आहे हुन जे रस में ॾाढो फ़र्क़ु आहे पहिरीं गाननि खे तां ॿुधो तव्हांजे कननि खे ठंडक मिलंदी आहे तव्हांखे आत्मा खे हिकिड़ो सुठो लॻंदो आहे ऐं अॼुकल्ह जा जेके ॿारनि जा जेके गाना अचनि था नयू जनरेशन जा जेका गाना आहिनि हुन में को तथ्य कोन्हे को मतिलबु ठीकु आहे गोड़ गमशान हे हो ऐं कंहिं ॻाल्हि जो मतिलबु जेके चइबो आहे न ॿुधी करे यादि करण जहिड़ा कोन्हनि पहिरीं वारे गाननि खे तव्हां जेतिरो दफ़ो बि चाहियो ॿुधो तव्हांखे सुठा लॻंदा तांखे शास्त्रीय संगीत जेके पहिरीं ज़माने जा जेके भॼन कुझु बि हुजे ॿुधो तव्हांखे सुठो लॻंदो घड़ी घड़ी ॿुधण जी इछा थींदी घड़ी ॿुधण जी दिलि जो तमना थींदी ऐं हाणे जा जेके गाना जेके आहिनि छा ॻाए छा वियो ख़बरु ई कोन्हे ख़बरु ई कोन्हे कंहिंखे बसि नचनि था बाक़ी आहे न कुझु तथ्य कुझु बि कोन्हे ज्ञानु कुझु बि कोन्हे पहिरीं मीनिंग हुई